हमें मीठी चाय से एलर्जी है चाय से एलर्जी नहीं है मीठी चाय से एलर्जी है तो हम सादी चाय को कैसे बनाएंगे बगैर चीनी का तो बगैर चीनी का चाय हम ऐसे बनाते हैं चाय में चाय पत्ती डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं दूध डाल देते हैं और इलायची भी डालते हैं और अदरक भी डालते हैं और तुलसी होता है तुलसी पार्टी भी डालते हैं उसमें सब डाल करके हम बेगर चीनी का चाय बनाते हैं क्योंकि मीठी चाय से मुझे एलर्जी है तो हम सादी चाय को ही पीते हैं सादी चाय मीठा नहीं होना चाहिए उससे मुझे दिक्कत होता है न इसलिए हम मीठी चाय नहीं बनाएंगे तो सादा चाय ही बनाकर हम पी लेते हैं और सही रहते हैं